वेंचणुके वेळार एम एल ए आसतात जे पडलेले आसतात नाजाल्यार जेंकां आमी सपोर्ट करिनात ते आमकां फाटीं खेचपाक ट्राय करतात बेश्टेच कितेंय गजाली सांगतात खोटेपणा सांगतात रुमर्स स्प्रेड करतात लोक आसतात ते लोकांचें एक्सपॅक्टेशन आसता पयशांचें पयशे मागतात मागीर कित्याचें कितेंय उलयतात पयलींचें खंयचें कितें काडटात जें इलॅक्शनाक रिलेटेड ना तें सुद्दा काडटात अशें करून बेश्टी घाण करपाची प्रयत्न करतात जेंकां नाका आसतात ते